हा हॅलो कशें आसा हांव बरे आसां किते कत्ताले आता हय हा आमकां फाल्यांच्यान हॉलिडे न्ही आमी खंय तरी भोंवपाक या खंय गेलना

तेंच हय हय हं वॉटरफॉलारान बी या खंयतरी आं थी वॉटरफॉल बी बरे हा न्ही कुस्क्या आनी कुस्क्या नाजाल्यार बामणबूड्यार या बामणबूड्यार या बामणबूड्यार या फाल्यां या फाल्यां ना तेंका सांगया सगळ्यां सांगया

फाल्यां या न्ही हांव मशरूम करून हाडटा आनी चपाती हाडटां मागीर चिप्स हाडटां सॉफ्टड्रिंक बी घेवया

पळय चिकन चिली थंय मिन्स एलाव केल्यार कित्या थंय देवाचो बी प्लेस जाल्यार आमी चिकन व्हरप ना हय हय तेंच घेवया हय जाता हय हय हय हय हांव चपाती हाडटां सांग्या हय आनी बायक आसा आमची आमी बायक घेवन या डायरेक्ट सकाळची बेगीन या आमी सातां बी भायर सरया साता सरया हय हय मागीर टायम जात हय हय हय आनी तांकां गाडी बी हाड म्हण सांगया तांकां हय हांव सांगता तेंका आतांच फोन करता हय सगळ्यां सांगया ना आमचे ग्रुपा हां तेंका सांगया हय हय

बरें